पंहिंजी सिंधी भाषा आहे उन जी संस्कृतीअ जी मां ॻाल्हि कयां त उन में जेकी सिंधी टोपी पाईंदा आहिनि जंहिंमहिल बि हिकु ॿिए खे गॾिजंदा आहिनि जय झूलेलाल चई करे गॾिजंदा आहिनि हमेशा सिंधी माण्हू पाण किथे बि ॾिसंदासीं त हमेशा घुली मिली करे ई रहंदा आहिनि भई पंहिंजी रमति जी ॻाल्हि कयां त जेकी छेॼ रमंदा आहिनि उहा कुझु अलॻि ई मज़ो हूंदो आहे ऐं झुमरियूं पाईंदा आहिनि जेको पाण चवंदा आहियूं झुमरियूं पायां त उहो कुझु अलॻि ई मज़ो आहे सिंधियुनि जो त उहो कुझु सभिनी खां अलॻि ई शइ आहे जेकी पंहिंजी पहिचान बि सभिनि खां अलॻि थो ठाहे पियो ऐं पाण पंहिंजे सिंधियुनि माण्हुनि जी ॻाल्हि कयां त उहे हमेशा महिनत करे करे कमाए करे खाइणु पियणु वारा माण्हू आहिनि हाणे हींअर पाण अॼु जी हींअर जनरेशन में ॾिसणु वञू त इलाही अहिड़ा सिंधी बिज़नसमैन आहिनि पिक्चरुनि में बि घणा ई आहिनि एक्टर इलाही अलॻि अलॻि क्षेत्र में पंहिंजा सिंधी आहिनि त पाण पंहिंजी ॻाल्हि कयूं त पंहिंजी पहिचानु कुझु ॿियनि सभिनि खां अलॻि ई आहे ऐं कंहिंमहिल बि पाण किथे वेठा हुजूं त ॻाल्हि निकिरे की पाण सिंधी आहियूं त भई इहे चवंदा आहिनि कि भई सिंधी माण्हू कॾहिं किथे पुठिते न पवंदो आहे उहो हमेशा महिनत करे खाईं खाइणु वारो माण्हू आहे पाण पाण खोटी ॻाल्हि न कयूं त पाण कॾहिं बि अहिड़ो माण्हू न ॾिठो हूंदो से कि सिंधी भिखारी हुजे सिंधी माण्हू हमेशा महिनत करे खाइण में मान मञणु वारो माण्हू आहे जेको कॾहिं बि कंहिं कम खे नंढो न सम्झी करे हर हिकु कमु करे वठंदो आहे महिनत करे कमाईंदो आहे